असां कोई नईं शुरूआति कंदा आहियूं पंहिंजे वास्ते जीअं असां पंहिंजो घरु वरितोसीं असां पंहिंजे घर में वञी करे छा कंदा आहियूं पहिरियों गणेश जी जी मूर्ति वरिती गणेश जी मूर्ति खे स्थापना कंदा आहियूं ऐं गणेश जी ॾाढा शुभ थींदा आहिनि उनखां पोइ असांजा ईष्ट देवता आहिनि झूलेलाल उन्हनि खे झूलेलाल खे विहारींदा आहियूं माता शेरावाली माता थींदी आहे उन्हनि खे विहारींदा आहियूं इलाही देवी देवता आहिनि पोइ असां सभिनि खे विराजमान कंदा आहियूं छो की असांखे गणेश पहिरियों विहारिणो पवंदो आहे ऐं स्वासतिक ठाहिणो पवंदो आहे पोइ असां पंहिंजो ईष्ट देवता झूलेलाल खे छो की हो असांजा देवता आहिनि हुनखां पोइ असांजा देवता आहिनि छो की असां सिंधियुनि जा जेके देवता आहिनि झूलेलाल आहिनि असां इलाही असां उन्हनि खे पुॼींदा आहियूं छो की मतिलबु उन्हनि जे बग़ैर असांजो गुज़ारो न आहे कोई सोचींदा आहिनि कोई न सोचींदा आहिनि असां त ॾाढो सोचींदा आहियूं जीअं काई शइ वठी अचऊं असां पहिरियों मतिलबु झूलेलाल खे मतिलबु भोॻु लॻाईंदा आहियूं त हुननि खे झूलेलाल खे भोॻु लॻाए चवंदो हे साईं असां घर में शइ वठी आयासीं असां काॾे ॿाहिरि वेंदासीं ऐं जीअं घर मां ॿाहिरि था वञऊं असां हुननि खे चऊं था घर खे घर जो ध्यानु रखिणो आहे ऐं तव्हां खे असां सां साणु हलिणो आहे असां पंहिंजी मतिलबु सभ्यता भुलंदा न विसारींदा आहियूं की मतिलबु असां सोचऊं की मतिलबु असांजा देवता आहिनि ऐं असांजे मथां कोई संकट न अचे ऐं न ई कोई संकट ईंदो आहे असां घर में बि चवंदा आहियूं की मतिलबि तव्हां घर में विराजमान रहो ऐं असां सां साणु हलो असांखे ॾाढो फ़ाइदो आहे ऐं हर कंहिं जो मतिलबु पंहिंजो पंहिंजो देवी देवता आहिनि कंहिं जो श श शिवजी आहिनि हिंदुनि जा असांजा मतिलबु जीअं मतिलबु झूलेलाल आहिनि कंहिं जा बंगालियुनि जा अलॻि आहिनि मतिलबु तरह तरह जा जेके मतिलबु उन्हनि जा अलॻि अलॻि आहिनि असां सिंधियुनि जा मतिलबु ॿिया रिवाज आहिनि ॿियनि खां इलाही सुठा मतिलबु असां जेके असां सिंधियुनि सिंधी आहियूं असांखे ॾाढो सुठो थो लॻे की असां मतिलबु मञींदा आहियूं जीअं असांजी थधिड़ी ईंदी आहे थधिड़ी में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां पूॼा कंदा आहियूं जीअं शीतला माता लाइ थधिड़ी में पूॼा कंदा आहियूं असां हुनखे पूॼा करे पोइ असां थधिड़ी मतिलबु ठाहींदा आहियूं जीअं महालक्ष्मी जो वृत ईंदो आहे महालक्ष्मीअ में बि ईअं ई थींदो आहे उन में सॻड़ा ॿधंदा आहियूं सॻड़ा ॿधी करे फ़िर असां मतिलबु पूॼा करे असां मतिलबु जीअं रोट उन में ठाहींदा आहियूं टिकियूं ठाहींदा आहियूं तरह तरह जा पकवान ठाहींदा आहियूं ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि असां विरहाईंदा आहियूं त असां जा पाड़े वारा जेके सिंधी न आहिनि उहे बि चवंदा आहिनि की ॾाढा सुठा ठहियलु आहिनि